میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی میرا آدھار کارڈ ڈٹیل مانگ رہا ہے یا بایو میٹرک طریقے سے وہ میرے تفصیلات جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے تو میں اس کے لیے کیا کیسے کروں اور کیسے میں بہت ہی محفوظ طریقے سے اپنی اپنے اس عمل کو کمپلیٹ کروں تاکہ ان تک ان کا یہ کام بھی ہو جائے اور میں میرے میرے ڈاٹا اور میرے تفصیلات محفوظ بھی رہیں